हम आइ तक बैलगाड़ी या बकरी या मुर्गाके लड़ाइके बारेमे नहि जानैत छी तैँ हम ई बारेमे अहाँकेँ कोनो जानकारी नहि दऽ सकैत छी तैँ क्षमा चाहैत छी